थळांव्या शाळांनी प्रवेश घेवपाची प्रक्रिया म्हळ्यार जर भुरगो प्राथमीक शाळेंत दाखलो घेवपाक सोदता जाल्यार ताका जल्माक आयिल्लो दाखलो दाखोवचो पडटा माध्यमीक किंवां उच्च माध्यमीक ह्या शाळेंत तो जर डायरेक्टली दाखलो घेवपाक सोदता जाल्यार त्या भुरग्याक प्राथमीक शाळेंतल्यान आयिल्लो दाखलो म्हळ्यार लिविंग सर्टिफीकेट आनी जल्माक आयिल्लो दाखलो ही दोन दाखले दाखोवचे पडटात जर तो भुरगो कॉलेज टेक्निकल कॉलेज युनिव्हरसिटी हांगासर जर दाखलो घेवपाक सोदता जाल्यार ताका रेजिडेन्शल सर्टिफीकेट जल्माक आयिल्लो दाखलो आनी लिविंग सर्टिफीकेट ह्यो सर्टिफिकेट्यो दिवच्यो पडटात आता शुल्काचे उलोवपाचें म्हळ्यार पयलीं ते णव्वी पर्यंत हे सामकें नोमिनल शुल्क आसता पन्नास रूपये बी जावूंक शकता तेच धाव्वेक थोडीशीं जास्त शुल्क आसता कारण तांकां बोर्डाची एग्जाम आसता बोर्डाची फी लागता कॉलेज टेक्निकल कॉलेज किंवां युनिव्हरसिटी हांगा हजारांनी फी आसता टेक्निकल कॉलेजीक सेमिस्टर वायज फी आशिल्ल्यान तांची एक लाखा पर्यंत एक वर्साची फी जाता